हा विष्णु होटल हा केरु थो ॻाल्हाए रमेश भाई अरे वलभ भाई थो ॻाल्हाया मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हो न अधि मुनो कलाकु पहले हा हा तव्हां लिखियो बि हुयो हा लिस्ट कढो कढो कढो कढो हा लिस्ट कढियव हा त ॾिसो हुनमें छा छा लिखियल आहे हा बराबरि पंज फुल्का दालि भिंडी बटर विझी तरियल साग करैक्ट ऐं हिकिड़ो पनीर जी भाॼी बराबरि आहे चांवर दालि इहो सभु मां तव्हांखे लिखायो हुयो तव्हां चयो अधि कलाकु में मोकिलिया थो पर मुनो कलाकु कलाकु थी वियो अञा ताईं आयो न आहे वांदो न आहे न आयो आहे त कोई प्रॉब्लम न आहे मूंखे छा भले थोरी देरि में मोकिलींदो पर मूंखे छा आहे हिनमें प्लस करिणो आहे कुझु ऑडर छा त मां मिठी शइ तव्हांखे कुझु लिखाई न आहे ऐं मां मिठे जो शौंक़ीनु आहे त तव्हां मिठो बि मुहिंजो कुझु ऑडर लिखी छॾियो हिकिड़ो त मूंखे आइसक्रीम खपे पर आइसक्रीम मूंखे सुठी खपे हा बादाम पिस्ते वारी हा हा हा तव्हांजी उहा स्पेशल आहे आइटम उहा ॾाढी वणंदी आहे मूंखे त उहा हिकिड़ो उहो ऐं गुलाब जामुन हा घणा ॿ ॿ ॿ ॿ गुलाब जामुन हा ॿ गुलाब जामुन इहो मोकिलियो ॿ गुलाब जामुन मोकिले छॾियो ऐं ॿियो ॿियो छा मोकिलींदो दादा ॿियो मिठे में छा आहे सुठी शइ हा रसमलाई रसमलाई हिकु मोकिलियो हिकु मोकिलियो हा रसमलाई घणे आहे पंजतालीह पंजतालीह रुपिए हा मोकिलियो न वांदो न आहे रसमलाई त सुठी हूंदी न तव्हांजी तव्हांजो खाधो सुठो आहे त रसमलाई बि सुठी हूंदी कोई फ़रकु हूंदो ई न हुनमें हा ऐं ॿियो मूंखे मूंखे कंहिं चयो तव्हांजो फलूदो ॾाढो फेमस आहे जेको मां कॾहिं खाधो न आहे तव्हांजो त उहो ॾेई सघंदा फलूदा अरे हा जरूर हा हा फलूदो घणे आहे सौ ॾह हलंदो दादा हलंदो टोटल बिल पंज सौ खां मथे त थींदो न न न न पंज सौ न थींदो न ब ओके ओके घणे जे अंदर आहे चारि सौ न चारि सौ त थी वेंदो यार चारि सौ मां वटि पिया आहिनि खीसे में तव्हांखे हा त फलूदो लिखियो न छा छा लिखियो फलूदो रसमलाई ॿ गुलब जामुन ऐं बदाम पिस्ते वारी आइसक्रीम असां सलाद सलाद त मोकिलींदो न तव्हां हा हा सलाद जरूर मोकिलिजो सालाद ऐं खटाइण बि मोकिलिजो हा सभु शयूं चङी तरह दादा पैकिंग करे मोकिलिजो जीअं काथे बि लीकेज न थिए ऐं गरम करे मोकिलिजो छा त हाणे मुंहिंजी घर वारी न आहे कोई गरम न करे सघंदो घर में इन्हीअ लाइ तव्हांखा घुरायो आहे मां हा घणी देरि में ईंदो पको पको ॿुधायो अधि कलाकु में हलो अधि कलाकु वांदो न आहे ओके जरूर मोकिलिजो हा भुलिजो न दादा वरी भुलिजी न वञिजो ओके जय झूलेलाल